हांव म्हजी बायक वेळाचे वेळार सर्विसिंग करून घेता तशींच ती निवळ दवरतां उदकान साबणान तिका धुवतां बायक चलयता आसतनां जर रस्ते वायट उरले किंवां चड स्पिड ब्रेकर उरले जाल्यार बायकिंग ही खूब कठीन थारता लांब वाटेचेर आपल्याल्या गतीचेर नियंत्रण दवरप खूब गरजेचें